अॻे अॻे ज़माने में परिते सफ़र लाइ बसि न त रेलगाॾीअ जो सफ़रु करियो पवंदो हो अॼु जे ज़माने में उहो उहो सफ़रु कार सां करे सघंदा आहियूं जंहिं करे ज़िंदगीअ में हिकु सुठी यात्रा थी वई आहे वक़्तु में रेल बसि टैक्सी हूंदियूं हुयूं अॼु जे वक़्तु में हवाई जहाज़ बोट ओला उबर अची चुकियूं आहिनि